जी नमस्कार मैम

जी बताइए क्या काम है

कैसा कपड़ा यूनिफॉर्म जी सिल जाएगा किसका यूनिफ़ॉर्म सिलाना है लड़के का या लड़की का बस एक ही ड्रेस है जी तो देखिए अगर पैंट पूरा फुल और सर्ट सिलवाएँगी तो लगेगा चार सौ और हाफ पैंट और सर्ट सिलवाएँगी तो लगेगा ढाई सौ लड़का कितना बड़ा है आपका लम्बा है या फिर तेरह चौदह साल की ही रेंज का है जी मैम तो इतना प्राइज है और आप पूरा फुल सिलवाएँगी ऊपर नीचे तो आपका लगेगा चार सौ और हाफ सिलवाएँगी तो लगेगा ढाई सौ जी मैम आपको सिलवाना कब है कपड़ा देंगी या फिर मे मेरे यहाँ से कपड़ा लगेगा क्योंकि मेरे यहाँ सारे कपड़े मिलते हैं जी मैम समय तो लगे फिर भी एक हफ्ता लगेगा एक हफ्ता लग जाएगा हाँ औ और कपड़े की साइज़ भी अगर हो सके तो जान लीजिए कपड़ा लेकर अगर सिलवाएँगी तो फिर वो आपका हजार चला जाएगा कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर रहेगी आपको कोई शिकायत का मौका नई मिलेगा सिलाई भी एक नंबर की रहेगी हमारे यहाँ आप आइए आप कपड़ा देख लीजिए आपको किस स्कूल का चाहिए फिर आप आइए अपने बच्चे के साथ मीजर्मेन्ट दे दीजिए आपका यू यूनिफॉर्म एक हफ एक हफ़्ते के अंदर सिल जाएगा फिर आकर अपना ले जाइए पेमेंट कर दीजिएगा टाइम पर नहीं नहीं बिल्कुल मेरे स्टाफ भी ट्रेंड हैं एकदम वो भी सिलेंगे तो अच्छे सिलेंगे लेकिन मैं आपका खुद सिलूँगी आप आइए पहले मेरे दुकान पर आइए मिलिए मेरी दुकान तो मेरे घर में ही है तो आपको वो चौबीस घंटा खुला मिलेगा सातो दिन चौबीस घंटा जब भी आइए वैसे भी हम आपको तो जानते हैं आप तो घर जैसी हैं आइए घर पर ही आइए हाँ हाँ एक हफ्ते के अंदर बोले हैं तो उससे पहले भी सिल सकता है कोशिश पूरी रहेगी जल्दी सिलने की जी तो आप आइए पहले अपने बच्चे को साथ आइए किस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है मैम किस इस्कूल में स्कूल स्कूल नेम बताइए अच्छा यूनिवर्सल का तो यूनिफॉर्म है हमारे यहाँ बहुत बच्चे सिलवाए हैं देख लीजिएगा पूछ लीजिएगा किसी से आपके इधर आसपास जो भी यूनिवर्सल के बच्चे होंगे सब मेरे यहाँ से ही सिलवाते हैं जी जी तो बिल्कुल आइए देखिए अब आइएगा तो सीधे दुकान पर बात करिएगा फोन पर कितना बात करेंगी ठीक है मैम तो फिर आइएगा रखते हैं फोन नमस्कार